हैलो तुस फोटोग्राफर दी हट्टी दां बोल्लाने अस इत्थैं कटरै दा बोल्ला दे असें मतलब ब्याह् साढ़े बीह् तरीक ब्याह् ऐ आं ते फोटो बगैरा वीडियो बगैरा खिंच् ओह् करना हां वीडियो बनानियां हियां फोटो खिच्चने हे

केह् ओ कुन दिंदा किन्ने दिन दा

कुड़ियै दा महेंदी आस्तै बी जेह्की बरात जे ऐ ओह् बी बस एह् दो हां पैसे बारै सनाउड़ो कन्नै फोटो दिक्खी लैगी पैह्लें दिक्खने पौने फोटो कनेह् मतलब आं भेजी औढ़ेओ दिक्खी लैगी फ्ही

ठीक ऐ ठीक सनाओ दिक्खी लैगी नीं पैह्लें फ्ही में सनाई औड़नियां दिक्ख भेजी ओड़ो कटराऽ में बैलन चौंक मेंन गै ठीक ऐ